हम ऋतु कुमारी बाजै छी हम जे गाड़ी बुक करलहुॅं रह तऽ बहुत बुक फ़ोन करै छी तहन अहाँ बुक करै छी हमर अथी सीटसभ तऽ बुक जे करलहुॅं तऽ ओ हमर कैन्सिल किया भए जाइ छै आब छै की जे हम तहन नहि बुक करब अहाँके बहुत करै छी फ़ोन तहन अहाँ एक बेर उठाबै छी हमर जे फ़ोन जे करै छी बुक करय लए तऽ ओ कैन्सिल किया भए जाइ छै बुक जे हम करै छी गाड़ी कतौ जायब आयब ओहि लिये हम बुक करै छी गाड़ी अहाँके अहाँ लगमे छी तैं दुआरे अहाँके गाड़ी हम बुक करै छी आ बुक करै छी तऽ ओ कैन्सिल भए जाइ छै से किया से बताबु गाड़ी ख़राब यऽ सेहो कहबै जे हमर गाड़ी ख़राब यऽ तैं हम नहि अथी करै छी कैंसिल भए जाइ यऽ तऽ आब कैन्सिल नहि होना छै तऽ तैं दुआरे हम फेर फ़ोन करब अहाँके फेर बुक कै देबै